टावनाव थानायनि मोनसे सुबिदायानो बेनो जे माखासे हान्था हान्थामेलानि थाखाय जोंहा लोमजा साजायानो होन बा गथ' गथाय फरायनायनि सायावनो होन जोंना थाब माखासे खाथियावनो फरायसालिफोर थाबाय आरो नांगौ जिरादफोरखौ जोङो जेन'बा नांगौ नांब्रबगौबानो मोनबावो आसालि फैनाय होन दुमसि फैनाय होन बा जोंनि सानफ्रोमबोनि नांगौ जानाय लोंनायखौनो होन बा गाननाय जोमनायखौनो होन गासैबो सुबिदाफोरा जोंना टाउनाव खाथियाव थाबायनालाय बेखायनो जोङो माने बेफोर मोनसे सुबिदा आरो एदभान्टेज जायो बा बेफोरनि अनगायैबो गथ'फोरनि फरायनाय जों गामियाव दासिमबो माने मोजां फरायसालि गैजोबा जाजोबथ'वाखै दा बेखायनो टाउनाव मोनसे गथ'फोर फरायनायनि सायावबो मोनसे माबा जायो सुबिदाया दं जाहाथे नोंनि सुबिदा बायदि फरायसालियाव गथ'फोरखौ नों फराय फोरोंनो हायो आरो बिनि अनगायैबो नोङो कमिउनिकेसन हान्था मेलायावबो नोंहा सुबिदा जायो टाउन सहरफ्राव थायोबा माने गारि घरायाबो नांगौ समाव मोनब्रबनो हायो नोंहा निजि गारि गैयाब्लाबो बा बेनि अनगायै नों आरो दङ लोमजा साजानाय खेत्र' गोबां समावनो मानसिनि देहाखौथ' बुंनो हाया बिदिनो माने लोमजा साजाया जायो बबे समाव एखम्बा मोना हना लोमजागोन बा माबा मोनसे असुबिदा जाब्रबगोन नोङो खाथियावनो हस्पिताल थाबाय डक्टर थाबाय जिखुनु लोमजाब्रबनाय नोङो थांनांगौब्लाबो खाथि खालायावनोलाय खिन्थु गामिफ्राव दासिमबोथ' जेनेबा बेफोरबादि सुबिदा गैजोबथ'वा दासो नोङो हान्था मेलानि थाखाय नों लामा सामाफ्राबो जाबाय बा गारि घराफोरखौबो दासो लाहांबाय दा बेफोर खेत्र'आव नोङो गामियाव आरो नोङो दासिमबो हस्पिटाल नि सुबिदा जाजोबथ'वाखै नोङो जोंनिफ्रायथ' नोङो बुंनो थाङोब्ला साथि किल'मिटार स्निजि किल'मिटार दाइनजि किल'मिटार गोजानाव थांनानैसो नोङो टाउन सहर लानानैसो थांनागौ जायो मानसि लांनांगौब्लाबो आरो दासिमबो गामि बिथोरफ्राव लामा सामाफ्रा मोजां सुबिदा जायाखै बबेबा बबेबा गामि बेकवार्द गामिफ्राव आरो अबेबा अबेबा जाबाय जानाया आरो साफ्रोमबोहाथ' नोङो गारि गरा लाजोबनो हायाखै दा बेफोर खेत्र'आव माखासे असुबिदाया जायो जानाया दा बेनिखायनो टाउन सहरफ्रावथ' आरो नोङो जेनेबा माखासे हान्थामेलानिफ्राय लानानैबब्लाबो नोङो गासैबो जिरादफोरखौबो नों मोनजोबनाय जायोथ' नोङो नांबावगौ बायदियै आरो नोङो दा गामिफ्राव नोंहा खारेन्ट नि खेत्र'आवनो बुं खारेन्टावबो नोङो जेनेबा गामिफोर दाबो बबेबा बबेबा खना खमबा गारियाव गामिफ्राव दाबो खारेन्टनो सुबिदायानो गैया खिन्थु नोङो टाउन फ्राव नोंहा नांगौ समावनो नोङो खारेन्ट फोराबो नोङो खम थाङो जाहैबाय गथ'फोरनि फरायनायावबो खारेन्टा बांसिन गोहोम खोख्लैयो गोदो गोदायथ' गोदो गोदायनि दिनफोराव जेनेबा नोङो लेन्थ'न सावनानै बा केन्देल सावनानै फरायबोदोंमोन दानि गथ'फ्राथ' बेफोरबादि लेन्थ'न बा केन्देल सावनानै फरायनाय हुदाबो गैला बा बे बिसोर बेबादि फरायनोबो हाया जोंनि समाथ' थांबाय दा गथ' गथायनि समाव नोङो खारेन्ट नि गोनांथि जाबाय टि भि खौनो होन बा माखासे सुबिदाफोरखौनो होन टाउन सहराव गासै बेफोर थाबैनो मोननाय जायो आरो आरो नोङो गोबां सुबुंफोरजोंबो नोङो गुबनारिफोरजोंबो नोङो मिलायनायनै मोनसे बा सिनायथि जानो हायो मोजां मोजां मानसिफोरखौबो लोगो मोनो साख्रि आवलाफोरखौबो लोगो मोनो बा अफिस कर्ट कासारिफ्राबो नोङो टाउन सहरावनो थाजोब्बाय हिसाबै माखासे बेफोर एदभान्तेज दं आरो माबासै सुबिदाया दङ जाया नङा जायो दा नोङो अबेबा कर्ट कासारिफ्रावबो अफिस फ्राव थांनांगौबाबो दसेनो थांनो हाबाय दसेनो फैनो हाबाय मोनब्रब्बाय नांगौ समाव बेफरबायदि जायो आरो